पयलीं आमच्या टायमार आमच्या आई बी अशी बांयची उदक काडून तें बरें थंड अशें उदक पिवन बरीं जगतालीं अशें जेवण करपाक आनी किदें दिवपाक तें जायल्यार गायटालें अशें कपडे धरून पूण आतां किदें जालां आतां गिजर येयला गिजरान तें उदक तापोवन रोखडेंच मेळटा तापोवन आणीक तें पिवपाकूय तापोवंक मेळटा म्हण तें आतां कडेन फास्ट जालां पूण कितें आहा पयलुचें उदक तें बरें आसतालें सारकें आतां कडेन फ्रिजा धरून थंड करून तें उदक पिता पूण पयलू आमी गरम करून उदक पिताले कोण जाण लोक बेश्टेय पिताले पण तें झरी उदक तें अशें आशिल्लें पूण आतां तें फरक जाला आमचे आतां सगळें फ्रीज ग्रांयडर सगळ्यो वस्तू येयल्यात आणी तें सगळें फास्टय जालां पूण तें आरोग्या वाटेंत बांयचें उदक जावं आमगे गॅसिचें गॅ पयलू गॅस आसताली गॅ आत पयलू आमगेलें चूल आसताली चुलीचेर रांदप पयलू आमगेर चूल आसता चुलीचेर रांदप बिंदप जशें करून तें जेवण बरें लागतालें अशें पूण वांटणीचेर मिरसांग वांटप दुसरें तें तें कडी करप आणी आमी जेवप पूण आतां कित जाला आतां रोखडेंच तें मिक्च्छरान वांट्टा आनी रोखडेंच कडी जाय जाले कोण फास्ट जिवन सगळें सगळें फास्ट जिवनाचेर जगता भुरगे कारण किद्या म्हळ्यार तें बरें कित्याक तीं मात भुरगीं सगळीं आतां कामाक बिमाक वयता तेज तीं बरीं पूण पयलू पयलुंची जी आमगेली वांटणेची वांटप मिरसांग जावं उदक तापोवन पिवप जावं उदक बांयचें हाडून हें करप लांकडांनी शीत रांदप हें पयलू अशें जिवनाक बरें आरोग्याक बरें सगळें बरें पुणू फास्ट हितून मातशें त्रास जाता म्हण हें जिवन सगळें वाडलां म्हणून तें सगळें आतां वोस्तू सगळे घरान नेये नेये हाडल्यात परतून जाला किदें आतां पयलू पळय आमी किदें करताले किदें शीत बी उरलें जाल्यार तोप घेतालो तोपां उदक घालतालो तितूंत आनी कितें स्टॅण्ड घालताले आनीक तेजेर तो तोप दवरून धापून तें गरम करताले पूण आंतां तें व्होवन म्हणून कितें येयला ऑव्हन म्हणून तेजेर येता आनी ती पेसूंक पेसूं प्लास्टिकाचीं जीं आयदनां येता तेजेर गरम करून आमकां रोखडेंच जेवंक मेळटा अशें तें फास्ट जेवण आतां जालां आनीक सांगपा गोश्ट म्हणल्यार अशी कशी दोनीय वायट अशी न्हू फ्रिजा कितें उरलेलें दवरूंक मेळटा अशें कितें म्हणटा पूण पयलू तापून गरम करून पयलुचें लोक किदें करताले आमगेल्या आई बी पयलू गरम करून सगळें जेवण जालें की तें परतून गरम करून दवरताले आनी तें बरें उरतालें पूण आतां तें कितें तशें ना आतां काय जेवले जाल्यार तें उरलें जाल्यार रोखडें काडून फ्रिजांत उडयतात आतां फ्रीज ग्रांयडर अतें ऑव्हन बी सगळें येवन तें आतां नेयेशें अशें घडलां पूण तशें वायट अशें कांयच ना पूण आरोग्या लागून वायट हें खरें